केह् हाल ऐ सर

जै माता दी सर सर तुस कारपेट आह्ले बोला दे ओ सर इक दो कारपेट लैना हा केह् रेट चला'रदा तुस सनाह्गे मतलब कोई मीडियम रेंज तक थ्होई जा

ज्यादा नी कोई पंज छे ज्हार तकर होऐ कल्ला तकर कोल्लै दकान खोलदे ओ ठीक फिर में आइयै लेई जाह्गा ठीक ऐ जै माता दी ओके